हाँ क्या हुआ चावल तो सही था चावल अरे ऐसा मत करिए हम आप को दे देंगे ना आप किसी को लेकर भेज दीजिए मेरे दुकान पर मैं उस को चेंज कर के दूसरा दे दूँगा नहीं वह गलती से दे दिया होगा कोई देखा नहीं होगा उस के लिए माफ़ी चाहती हूँ पर आप आइए किसी को भेज दीजिए मैं यह दूसरा बदल कर आप को दे दूँगा आप किसी से कहिए नहीं कि वहाँ पर ऐसा मिलता है अरे नहीं ऐसा मत करिए ऐसे हम लोग आप लोग करेंगे तो कैसे दुकान चलेगा आप ही लोग से तो हम लोग हैं हाँ आप देख लीजिए अगर ठीक हो तो बनाइए नहीं तो फ़िर किसी को लेकर भेज दीजिए हम उस को बदल देंगे ठीक है ठीक है आप भेज दीजिएगा हम देखेंगे पहले इसको तो फ़िर अगर सही रहेगा तो फ़िर नहीं तो फ़िर हम न उस को बदलकर दे देंगे आप को हाँ अच्छा और कुछ चाहिए आपको हाँ तो सब यहाँ अच्छा मिलता है तो कोई दे दिया होगा गलती से उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ पर आप कहिए नहीं किसी से आप को जो भी चाहिए यहाँ हर चीज़ उपलब्ध है आप यहाँ आकर ले सकती हैं आप के लिए डिस्काउंट भी कर दूँगी छूट भी दे दूँगी अच्छा जो भी जो भी चाहिए यहाँ सब कुछ मिलता है हम उसको बदल कर आप को वापस दे देंगे दूसरा चावल जो एकदम अच्छा होगा एकदम नम्बर एक का चावल देंगे आपको अच्छा ठीक है आइए हम आइए हम आपको दे देंगे ठीक है ठीक किसी को भेज दीजिए लेकर हम बदलकर आपको दे देंगे ठीक है भेज दीजिए आप किसी को भी